हेलो सर नमस्ते हाँ जी मेरे को टिकट बुक करानी है बैंगलौर से बैंगलौर से चेन्नई के लिए ट्रेन का कराना है सर

हाँ कितने किराए पर रहेगी टिकट की कितनी प्राइज रहेगी अठारह सौ रुपए प्राइज है तो सीट उपलब्ध है उस हाँ जी सर मुझे टिकट अभी एप एप्लाई करना है तारीख ए अभी मैं वैसे क्या है कि दो तीन दिन बाद जाऊँगा दो तीन दिन बाद दिन बाद की करानी है सात तारीख की कर दो मेरी हाँ जी भैया

जी सर जी सर थैंक यू थैंक यू सर